हैलो ओला कैब सर्विसिस मां कंचन ॾह मिंट पहिरीं हिकड़ी कैब बुक कई हुई तव्हांजे ओला मां जंहिंमें मूंखे द्वारका खां लाजपत नगर वञिणो हुओ और हुन जो किरायो पंज सौ रुपिया हुओ जंहिंमें मां ॿ सौ रुपिया एडवांस पहिरियों खां ई भरे रखिया आहिनि मां हाणे उते वञण कोनि थी चाहियां मूंखे कोई ॿियो कमु अची वियो आहे कंहिं कारण सां मां उते कोनि ती वञे साॻे चाहियां त मां चाहियां थी तव्हां उहा मुंहिंजी कैब कैंसिल करे मां जेको बि एडवांस तव्हांजे अकाउंट में विधा आहिनि उहा मूंखे तव्हां मुंहिंजे अकाउंट में वापसि रीफंड करे छॾियो